अहाँके एलेक्ट्रोनिक मीडिया के जे प्रभाव जे छलै से बिनोद मिसरके इसकुल जे छलै तै मे हमरो लड़का पढ़ै छलै ओहियोमे ऑनलाइन क्लास चलबै छलखिन यूट्यूब चैनल जे छथिन एलेक्ट्रिक मीडिया वला सब जे ओइमे जे अबै छथि या हमर लड़का सब बड़ी सबटा ओ काम मोबाइले सँ कए लै छथि जे यौ ई काम करियौ तऽ ओ काम करियौ मोबाइल बहुत काम करैय आओर अइपर मे ई क्लासरूम यूट्यूब चैनल जे अछि वीडिओमे गेम तेम देखैत रहैयऽ ओ ओहो गेम जे कहबै कोनो काम करैके लेल तऽ ओहीमे लागैत रहत इसकुल पप्पा ई की पढ़ाई पढ़ै छै रौ तऽ देखै छियै मोबाइलमे पढ़ाई पढ़ैयऽ तऽ मोबाइले परमे ओ जादा पढ़ाइ पढ़ै जाइए